आं गोदो खामानि मावजेननाय समावहाय एसे गोरलै समावहाय बिमाया आंखौहाय खामानि थिननायाव जिफोर जि दानो फोरोंनायावहाय दाने आगरखौनो खाना गोजा खाना गोजा खाना गोजा खालामना दाबसियाव खारनानै थाहैदों आङो दा रायगोनहाय होननानैहाय बे मोनसे आमफ्राय आरो उनावहाय माबानायावहाय सानसेनो ओंख्रि संनो थोनबाय ओंख्रियाथ' बारा संनो रोंबांखायामोन सिंग्रि सम ओमफाय दाना ओंख्रि संबाय आङो ओंख्रियाबो मा थास' बिबारसो थास' बिबारखौ संबाय आं संनानै दसेल' संबायनालाय गेब्लेस्लाबासै ओरैनो फुग्रोन फुग्रान एसे गोरलै सिंग्रि समावनि फुग्रुं फुग्रां थुग्लिलाबायनानैहाय दाबसोयाव थांनानै थाहैबाय आङो ओमफ्राय दाने दाबसेयाव थांनानै थाहैनानै ओंख्रि ओंखाम जानाय ओंखाम जानाय टाइम सफैबाय दाने खुरना होबाय आइआ आंथ' गिनानै बे ओंख्रिया मोजां जाखायासै होननानै दाबसेयाव थांनानै थाहैबाय ओमफ्राय आइआ खुरनान होबाय दाना थास' बिबारनि ओंख्रि जा मानो जि मानबायनो सोनो हायासै ओमफ्राय जोंने आफाया आदाया जि रायबाय आरो आंथ' गिनानै थाखायासै न'आवनो दाबसेयाव खारनानै थाहैखाबाय ओमफ्राय दाना बेलासियावसो फैबाय आं रायजानो बुजानो गिनानै ओमफ्राय आइआ होनबाय थास' बिबार ओंख्रिया जाजायासै अमानोसो लखबनानै हैबाय माबबायदि सङा नोंलाय होननानैहाय रायबाय आरो आंखौहाय दाना बे थांलायबाय आरो सानसेखालि थास' आथिं भाजा संनो थोनलायबाय जोंने आदाया भाजा एव होननानैहाय ओमफाय आं संलायबाय बेखौबो संबाय दाने दैया बुरजा होनानै सागंजोंसो फुग्लिबाय आं सब सबनो बानजुथ गोस्सा ओमफ्राय ओरैहाय थास' आथिङा सौ सौ सौनो ओमफ्राय बेखौबो बेबो जाजायासै जा रायजालायबाय बेयावबो बुहां बुहांनो बिदि जादों आङो बिदिनो मेरला बेबायदिनो जाबोदों आं माखौ माखौबा सि दानायावबो सि सोंब्लाबो बस'ब्रुनो मायो आगरफ्राखौनो खाना खालामजोबो बिदिनोमोन आङो ओमफ्राय दाबसेयाव खाथनानै थाहैनोसै गिनानै दा बुखागोन बियो होननानै बिदिजोंनो खुनुरुखुम खुनुरुखुम ओमफ्राय आइआबो थाब थैबाय जोंने ओमफाय सियाबो मोजां रोङासै होमब्लाबो ओरैनो खस्थ'यैनो सोलोंथाबनानै जाबनानै माइदि होनानै सोंनानै एरैनो सानसेखालि बिदिनो सादा गांनै'ल सोंनानै दानाय नायबाय आङो जाथारोना जाथारा रोङोना रोङा होननानैहाय खस्थ' दाबाय ओमफाय खुनुरुखुम एरैनो जाजायो जुजुयो बोरैबा गांसेव नुलाय लायबाय आरो सियाखौनो जनायफ्रानो मोजांबो सुजुनो रोङा मानो रोङा मोजां जरायनो रोङा मानो रोङानो ओमफ्राय बे थांलायबाय ओमफ्राय आरो खेबसे सोंबावलायबाय आङो आइआ थैखाबाय होमब्ला ओमफ्राय माबा दखान आगरनो दखान आगर बेखौहाय गनसि गंब्रै बेखौ सोंनानै खुनुरुखुम सुखांनानै दालाबाय आङो दाना बे इसे मोजां जालायबाय गांनैल'खा बेबो रोङैखायनो नस्थ' जानायहाय होननानै आङो गांनै गाहामल' सोंखायोमोन ओमफ्राय दाने बिनि उनावहाय आरो एगार' था गनसि बिबायदिनो आगर सोंबावलायबाय आं बे सोंनायनै बेखौ दाबाय बे एसे मोजां जाबाय आरो बिनिफ्रायसो उनावहाय साबसिन निफ्राय साबसिन एसे बेदिनो जालांबाय आरो उनाव रोंलांबाय दानिलाय बुरिबाय सोर फैयो फैथोंसै मेगनाथ' नुखाला रोंनायालाय रोंनानै थाखाबाय बिदिनो मेगना दा नुला आरो आंना